मेरी पसंदीदा किताब मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंचलाइट है जिसमें पूरी पुरानी प्रथा दिखाई गई है जिस तरह से अंधविश्वास में लोग रहते हैं वो लाइट के बारे में कि लोग गीत गाते हैं तब जा कर के लाइट जलती है किसी को मालूम नहीं होता है कि लाइट कैसे जलाई जाती है तो ये पुरानी प्रथा को जागरूक करने के लिए दिखाया गया है कि पुराने में लोग ऐसे ऐसे गीत गाते थे कि ये गीत गाएंगे तो ऐसे हो जाएगा उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए वो चीज़ दिखाया गया है ये कहानी मुझे बहुत पसंद है और एक फ़िल्म है तिरंगा जिसमें तिरंगे के वह सम्मान को बढ़ाया गया हर तिरंगे में जो है कि कई लोग क़ुर्बानी देते हैं उस तिरंगे के लिए इस लिए पिक्चर मुझे बहुत पसंद है एल टी भी सो है मैडम सर इस मैडम सर में हसीना मलिक का एक रोल है वो सभी को अपने प्रेम कि भाषा से सब का ही इंसाफ़ करती है ग़रीब हो अमीर हो हर किसी का सम्मान करती है और किसी को भी इंसाफ़